हा मनीष भाई हा तव्हां हींअर फ्री आहियो न हा त मूंखे तव्हांजी टैक्सी बुक करिणी आहे तव्हां हींअर बि ओला में ई आयो न

त ॿुधो मुंहिंजे परिवार जा सत ॼणा आहिनि सत या छह ॼणा जेके थींदा शायदि छह सत ॼणा आहिनि उन्हनि जे लाइ मूंखे तव्हांजी हिकु टेक्सी खपे ऐं टेक्सी अर्टिका ऐं ए सी हुजे ऐं असांजे वञण जी तार तारीख़ ॿुधाए छॾियूं तव्हांखे सुभाणे सुबुह जो सते बजे ऐं तव्हां पिकअप पोइंट रहंदो एल पी सवाणी सर्कल ऐं असांखे वञिणो आहे नवसारीअ ताईं ऐं ॿीं ॻाल्हि त हिकु ॻाल्हि जो ध्यानु ॾिजो त तव्हांजी जेका टेक्सी हुजे उहा अप टू डेट कंडीशन में हुजे हुनजी ए सी वग़ैरह पूरी तरह सां हलंदड़ हुजे ऐं कंफर्टेबल जीअं असांजी राइड रहे इहो असीं चाहियूं था पिया त मां तव्हांखे हितां जी लोकेशन बि मोकिले थो ॾियांव त तव्हांखे सुबुहअ जो बराबरि सते बजे पिकअप पोइंट ते अची वञिजो असांखे उतां ई तव्हांखे वठी हलिणो आहे ऐं उतां खां पोइ रस्ते मां हिकु हंधु हरी नगर जे आसिपासि तव्हांखे पंज मिंट तरसड़ो आहे थोरो उतां तरसी करे पाण खे उतां अॻिते हलिणो आहे त ध्यानु ॾिजो ऐं तव्हां पंहिंजो जवाबु जल्द में जल्द मोकिलिजो त मां ओड़े नमूने जी तयारी करे सघां ठीकु आहे जय झूलेलाल